देखियौ समस्तीपुरमे की सब लोक करैया अहाँके बतबै छी जैसे कि आलू भेलै मकइ भेलै रैजमा भेलै मतलब गेहूँ भेलै फूल भेलै अहाँके की बतबै छी आ सब्जी बला जैसेकि कोबी भेलै परबल भेलै इएह सब मतलब समस्तीपुरमे जादा कऽ के खेती आदमी करैया आर सागे सब्जी मतलब हरा सब्जी बेसी कऽ के खानपुर अथी समस्तीपुरमे करैया बहुत सारा आदमी इएह सब करैया आ जाहिसे कि आदमी जा सबसे जादा लोग नौकरी बला ओत्ते आदमी नहियै ने है कम आदमी है नौकरी वला आब जे गृहथ गृहथ आदमी है अपन खेती बारी कऽ के अपन समय काटै है अपना बाल बच्चाके पढ़बै है लिखबै है दुःख धनिया कऽ के अपन खिलबै है पिलबै है आ जे नौकरी सर्विस वला है ओकर तऽ बाल बच्चा तऽ बुझियौ जे अच्छे से इसकुल पढ़लक ट्यूशन कोचिंग जे भेल से अपन बरकाके बरके बला बुद्धि भेल छोट आदमी की करतै बाल बच्चा केनाहू कऽके पढ़ेबै लिखेबै करतै अक्सरमे कम समस्तीपुरमे कम आदमीके नौकरी भेल यऽ जादा आदमी बुझियौ खेतिए पथारी करै छथिन खेती तेती करै छथिन हैं इएह सब करै छथिन आर की करथिन जादा नौकरी वला नहि है सब गृहस्थ बला छथिन गृहस्थ बला काम करै छथिन वएहमे बाल बच्चा खिलेनाइ पीलेनाइ पढ़ेनाइ लिखेनाई खेती बारी सब चीज वएहमे ने देखे परै है गरीब आदमी की करतै गरीब आदमी नहि खेती करतै तऽ फेर खयते कहाँ से जे पढ़ल लिखल छथिन ओ नौकरी सर्विस करथिन ओ नौकरी सर्विस कऽ के अपना बाल बच्चाके पढ़ेथिन लिखेथिन अच्छा बुद्धि ज्ञान देथिन आब जे गरीब आदमी है ओ की करतै कोनो इसकुलमे तऽ पढ़ेबे ने करतै सरकारिए इसकुललमे पढ़ेतै जे रूपा बला है खेती बला तऽ ओ अपन प्राइबटे पढ़ेतै जे गरीब आदमी है खेती करै है खेतीके कमाइ से खाइ है ओ तऽ सरकारी इसकुलमे पढ़ाइ लिखाइके बाल बच्चाके बुद्धि ज्ञान देतै की करते दुःख सुख काटिके बाल बच्चाके पढ़ेतै लिखेतै आयँ इएह सब ने करथिन की करथिन हुँ एहि से अलाबा तऽ खेती बला आदमी गरीब आदमी के एहिसे अलाबा किछु बेसी नहि है कमेथिन तऽ खैथिन नहि कमेथिन तऽ नहि खैथिन खेती करथिन तऽ खैथिन नहि खेती करथिन तऽ कहाँ से खेथिन हमे आरके देखियौ गरीब आदमी छियै नहि कमेबै तऽ कहाँ से खयबै वएहमे खयबो करबै वएहमे बाल बच्चाके पढ़ौनी लिखौनी दबाइ बीरो बर बेमाड़ी सब चीज वएहमे देखे परै आर आ खोजबै हमे नौकरी सर्विस वला नहि तऽ हमरा कहाँ से होतै ओत्ते पूर्ति होतै नहि होतै लोक भी सर्विस वला अलग होइ है गरीब आदमी नौकरी वला नहि तऽ सोचतै समझतै तऽ केना होतै किसी तरह अपना वाल बच्चाके जीवन किसी तरह अपना वाल बच्चाके पालन पोषण करबे ने करतै किसी तरह हमहु अपन बाल बच्चाके जीवन यापन करै छियै गरीब छियै गरीबके ओहिठिन भगबान जनम देलखिन तऽ की करबै कमेबै नहि तऽ खयबै कहाँ से इएह बात हय